हॅलो हांव हांगाच आसललें घरा कडेन तूं खंय आसा आ ना गो अशेंत आसलें बिज्जी आसलें मात्शें ह्या दिसांनी आ हा आ हय हय सांग हय वचपा जाता आतां काणकोणान खुबशे धबधबे जाल्यात आनी वयल्यान गांवा गांवांनी तुका आनींक पळोपाक मेळटलें गांवा गांवान आतां तो भुंप्राय आसा नेबो तशें कुसक्या वचपाक मेळट्लें कुसक्या बरें आमकां आ हा हय सैमान म्हुणटोगूच आ आवड आसात म्हुणटो आसा खबर तेका तेन्ना आमी हांगा कुसक्या सुद्दा वचपाक जाता कारण कुसक्या बरें चडून चडून चडून आमकां मजा येतली ल्हान ल्हान व्हाळ बीन आसा तेय मेळटा आमकां मदीं मदीं न्हंयो मेळटल्यो म्हण तशें सगळो परिसर आसा तो पाचवोच आसा तें थंय पूण थंय आमकां थंय वसपाक मात्शें बरें सारकें आनी चलून वसपाक शकतलीं थंय वसपाक जाता तुका केन्ना वचपाक जाय जाता आयज सांचे वचपाक हय आनी बामणबुड्यार सुद्दा वचपाक जाता आमकां जाता पयली खंय वयतलीं पूण हय जाता हय हय येय पावसाचे दीस न्ही पावसान मजा येतली भोंवपाक हय हय जाता जाता मेळया हय मेळया मेळया चल तर बरें